जी हा मां अने उहो

एक्सपीरियंस या अने उहो फ़र्क़ु समुझो आहे बिल्कुलु समुझो आहे जेको पाणि ॿिएं देश में माण्हूअ सां गॾु ट्रिप शेयर कंदा आहियूं पंहिंजी यात्रा शेयर कंदा आहियूं हुन में ऐं पंहिंजे देश जंहिं में जेकी पाणि टैक्सुनि में जेको माण्हूअ खां शेयर कंदा आहियूं ट्रिप पंहिंजी सफ़रु शेयर कंदा आहियूं हुन में राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे जेको मूंखे हिन ई चवणु खपे पंहिंजे देश जे बारे में या पंहिंजे देश जी माण्हूअ जे बारे में बट जेको असली जेको फ़र्क़ु आहे हू मां ॿुधाइणु चाहियां थो कि भाई हुते ॿाहिरि जेके माण्हू हूंदा आहिनि मुंहिंजो जेको एक्सपीरियंस रहियो आहे जेको मां अनुभव कयो आहे मां उहो तव्हांखे सभिनी खे शेयर करणु चाहियां थो कि ॿाहिरि जेके माण्हू आहिनि हू थोरा वधारे ई कॉपरेटिव आहिनि उहा तव्हांजी तकलीफ़ुनि खे समुझंदा हू तव्हांजी तकलीफ़ुनि खे नज़र अंदाज न कंदा हू तव्हांखे पंहिंजे फैमिली पंहिंजी घरु वांगुरु जेकी मैंबर जी जॻह आहे उहा ॾी ॾिसी करे तव्हांखे मदद कंदा त जीअं मां पंहिंजे क़िसो शेयर कया त असां दुबई विया हुआसीं मेट्रो ट्रेन में असांयो सफ़र मां तइ कया पियो त असां चारि ॼणा हुआसीं हुनजा मदर फादर जी एज बि थोरी वधारे आहे जीअं हूअं सिक्सटी जे नियर अबाउट टच पिया कनि हाणे त उहे उन्हनि खे थोरी सीट न मिली हुई ऐं असां चारई बीठा हुआसीं मुंहिंजा मदर फादर बि बीठा हुआ त ॿ ॾिना पंहिंजी सीटू छॾे करे हुननि खे पंहिंजी सीटू ऑफर कयनि ऐं चई उहे तव्हां बीहो त इहो जेको शइ आहे हू मुंहिंजे दिलि खे जाम क्लोज़ आहे ऐं उहा शइ मां पंहिंजे देश में न ॾिठी त मां हू शायदि हिन करे बि आहे कि शायदि हुते जो जेको कल्चर आहे या पंहिंजो उतां जेको एडुकेशन आहे उहो थोरो वधारे ही सुठो आहे कंपैरिटिवली त हुन सां शायदि फ़र्कु पए थो